जीअं त मूंखे सभु सिंधी खाधा वणंदा आहिनि पर उनमां मूंखे वधीक टमाटे जी कढ़ी वणंदी आहे हिन में तेलु वधीक न पवंदो आहे ऐं मसाल्हा बि न पवंदा आहिनि ऐं हिनमें सभु भाॼियूं पवंदियूं आहिनि जीअं त गवार भिंडी सिङी वाङण सूरणु पटाटा ऐं जामु टमाटा पीसे करे विझंदा आहियूं इहा मूंखे मुंहिंजी अमा सेखारी हुई मूंखे पनीर जी भाॼियूं बि सभु वणंदियूं आहिनि